हैलो हम बिजनेसमेन छी आओर हमरा अहाँसँ पूछना यए कि खेती बारी केना होइत छै क़ोन फ़सलके केना अधिकसँ अधिक उपजा कए सकैत छी हम धानके फसल करय लेल चाहैत छी

हँ हैलो हँ अगहनी धान लगेबै हँ

हँ हँ तऽ ओहिमे क़ोन क़ोन तरहके खाद दए सकैत छी जाहिसँ कि अधिक उपजा हुए

नहि बस एतबहि ठीक छै बादमे बात करैत छी